असांजे ग्रामीण समुदाय जी संस्कृतीअ में डांस महत्वपूर्ण त ॾाढो आहे माण्हू बि हिन जो आनंद खणंदा आहिनि ऐं ॾाढा डांस परफ़ॉर्मेंस बि थींदा आहिनि ऐं हिते ॾाढी वर्क शॉप्स बि लॻंदी रहंदियूं आहिनि डांस जी जिते माण्हू वञी था सघनि ऐं डांस सिखी था सघनि पंहिंजे हुनर खे ॿाहिरि कढी था सघनि हिन करे हिकु स्टेज हुननि खे मिलंदो आहे जे जंहिं में वञी करे हू पंहिंजो टेलेंट खे दर्शाए था सघनि असांजे क्षेत्र में डांस जी महत्वपूर्णता त आहे पर हेतिरी बि कान आहे जेतिरी थियणु खपजे पर हां इहो ॻाल्हि आहे डांस सभिनि जे आनंद लाइ हिकु ॾाढो बेस्ट तरीक़ो आहे ऐं जंहिं में माण्हू ॾाढो रिफ़्रेश थो थी वञे ऐं ॾाढो फ़ील सुठो थो करे